हेल' औ हेल' औ औ

औ पेरेन्टस औ औ औ औ बेथ' एकजाम आथ' बे सफथानि उनावनो आंथ' लिब होनो हानाय नङामोन दा

हागोन बाबो मानि गथ'फोरा आरजेन्ट माने मानि आरजेन्ट

एक सफथासो बेखौथ' हानाय नङामोन माने एगजाम आ जासिगोन नालाय दा गथ'फ्राबो एसे बिदि लिब लाबाय थाबा फरायनायफोरा मानि एसे माबा जायो फ्रब्लेम जायो नालाय बिखायनो जुदि नोङो लांथारनो लुबैदोंबा एप्लिकेसन होनो हागोन गांसे दे जागोन दे औ औ औ थाब थाब होफै ओमफ्राय दसे से दे दे दे फै फैनानै होफैदो औ दे औ दे दे दे